जियां अस कुसै जगह कम्म करै दे आं सारें गै पैह्लें गै असें बड़े ध्यान कन्नै इयां सोची बचारियै कम्म करना सफाई पूरी कन्नै क्या असें मतलब जेकर कम्म बिगड़ी बी गेआ ते असें घबराना नेईं जेकर अस घबराए फ्ही होर ज्यादा कम्म खराब होना जिसलै बी अस कम्म करै दे होन्ने आं ते बड़े ध्यान कन्नै ओह्दे नै जेह्ड़ा कम्म ऐ पूरे प्रापर वे कन्नै होई जंदा